जोंनि गामिनि आं सिनायनाय मानसिफ्रानो जाहैबाय माने प्रबिन मुसाहारी बिजय बसुमतारी गेसाव बसुमतारी आरो बिदि फरसुराम बुसुमतारी आरो बिदिनो गफि बसुमतारी